ना ना सांग आं तो मरे आं हां हां हय सामको हरशी तो शो मारता व्हडलो मरे व्हडलो गायक म्हण आपूण आं तेंच न्ही ना सावन्ड सिस्टम बी बरी आसलो रे तो सारको तो शो मारता चड सारकोच स्वर लायलोत ना तेणें होय सारकें जालें ना बरोबर होय म्हळ्यार टोटल एप्रोचच तेजो यें सारको नाशिल्लो म्हळ्यार ख्यान खयालान तेणी सुरवात केली खरी पूण ज्या पध्दतीन ठेरावूय बी तेगेलो तितलो परफेक्ट नाशिल्लो ठेराव सारकें न्ही आनी कितें रे पूण तेका पूण तेका कळपाक जाय मरे तो आपूण व्हडलो गायक म्हणटा मरे हय पिक्चरान आनी म्हणलां खंय मरे तेणें प्ले बेक केला खंय येका केजीएफाक अशें म्हणटा मरे तो हय मागीर तें केजीएफाक गायिल्लीं माथ्याक माल्ली काय म्हण तेगेल्या तेत न्ही रे आमी बरें गेले होय आत आरे तेका बरें मोठे अपेक्षेन हांव मरे थंय गेल्लों कळ्ळे तुका पूण हांवें बी तुवें एक्पिरियन्स केलें तें हांवेंय एक्पिरियन्स केलो सामकें विटयलें मरे हय आनी केजीएफा किद केलां तर तेणें गाणी तरी हीट जालीं मरे हय तेत न्ही आनी तेणी एमावन्ट कितले घेतला खबर आसा मरे काॅन्सर्टाचो देड लाख हय देड लाख न्ही देड रुपयाचो गायल्लो ना तो हय तेंत न्ही रे आनी करतो कित करतले तेका शेवटी तो केजीएफाक बी गायलो म्हणटगीर मात्शें नांव जाल्लें तेगेलें म्हूण तेका दिलो आं ओके आनी किद करतलो शेवटी तसलें आयकोचें पडलें मागीर आनी किदें ओके हय आनी किद करतलो आसूं तें एकदां जालें तें जालें न्ही ती आनी आमगेले म्यूजीकान इरेज करपा जायना न्ही मिस्टेक ती मिस्टेक लायव पफोरमन्स न्ही तो पफाॅर्मिंग आर्ट न्ही आं ओके चल बरें तर आं बरें बरें